ہیلو نمستے سر جی سر کیا چاہیے آپ کو اچھا تو کون سی گاڑی فور ویلر ٹو ویلر تھری ویلر کیا چاہیے ریٹ جو ہے وہ ایک مہینے کے لیے چاہیے آپ کو تو وہ آپ کو جو فور ویلر ہم دے دیں گے آٹھ ہزار روپے لگے گا ایک منتھ کا اور ٹو ویلر جو ہے آپ کو چار ہزار میں دے دیں گے اچھا ٹو ویلر ہی چاہیے جی اپاچی ہے بلیٹ ہے کے ٹی ایم ہے اور اسپلینڈر ہے ٹی وی ایس ہے ایکٹیوا بھی ہے جی سب کا یہی ریٹ رہے گا چار ہزار ہی ہے اسکوٹی کا پینتس سو ہو جائے گا جی اسکوٹی کا پینتس سو ہے اور بلیٹ کا بھی وہی ہے چار ہزار ہی ہے لیکن پٹرول وغیرہ وہ سب چیز آپ کو خود ہی ڈلوانا پڑے گا جی جی بس گاڑی گاڑی اور کچھ پروبلم ہوگا جیسے کچھ چیز فیکچر ہو گیا تو وہ چیز آپ کو کروا کے دینا پڑے گا نہیں ڈرائیور چاہیے تو ہم بھیج دیں گے نہیں تو آپ خود بھی چلا سکتے ہیں اس میں کوئی بات نہیں

اچھا تو آپ مطلب کہاں رہتے ہیں کس لیے چاہیے بائیک آپ کو اچھا مطلب گھومنے وغیرہ آئے ہیں آپ اچھا اچھا اچھا پروجیکٹ کے لیے تو بس ایک مہینے یا زیادہ اگر کیجیے گا تو ڈسکاؤنٹ بھی کچھ کر دوں گا اچھا تو آپ کہاں سے بول رہے ہیں اچھا غازی آباد سے تو جی میرے دکان جو ہے یہ پاس میں ہی ہے اگر ہو سکے تو آئیے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں اور لے جائیے گاڑی جی جی بہت ساری گاڑی ہے جو سی پسند آئے آپ کو لے لیجیے اپنی دکان ہے کوئی ٹینسن نہیں جی جی جی تو ٹو ویلر لے لیجیے تھری ویلر فور ویلر جو لینا ہو آپ کو وہ لے لیجیے اوکے ٹھیک ہے واٹس اپ لوکیسن کر دیجیے گا آپ ٹھیک ہے تھینک یو سر